अलॻि अलॻि इस जॻहनि ते लॻियलु प्रदर्शिनियुनि में पंहिंजी कलाकारीअ जो प्रदर्शन करे सघिजे थो ऐं पंहिंजी कला सामग्री खे विकिणी यां ख़रीद बि करे सघिजे थो या ऑनलाइन सोशल मीडिया ते पंहिंजो पेज ठाहे उते पंहिंजी कलाकारीअ खे या कला सामग्रीअ खे अपलोड करे सघूं था जिते हर को उन खे ॾिसी सघे थो या कला वीथिकाउनि में मेलनि में पंहिंजी कला ॾेखारे सघूं था